जियां कि में गल्ल करां कि मेरी केह् राए ऐ जेह्ड़े अर्बन और रूरलस स्कूल न तां उंदे बिच्च उंदे च केह् गैप ऐ केह् फर्क ऐ एह्दे पर में अपना ओपिनियन रक्खा उंदे च एह् गैप ऐ जेह्ड़े अर्बन स्कूलस होंदे ओह् जादा डिवैल्प होंदे उत्थें बड़ी सारी फैसलीटीस होंदी जेह्ड़ी बच्चे युटिलाईज करियै अपने अग्गैं करियर च अडाप्ट करियै कुश जिंदगी च बड़ा ह्सल करदे और अस रूरल एरिया दी गल्ल करां उत्थें जेह्ड़े लोग होंदे ओह् ग्रांऽ च रौंह्दे ओह् विलेज च रौंह्दे उत्थें ना इन्ने रोड़स होंदे नां उत्थें कोई ट्रांस्पोर्ट सिस्टम होंदा नां उत्थें कम्युनिकेशन सिस्टम होंदा कम्युनिकेशन सिस्टम होंदा नां इन्ने स्कूल होंदे ना बिल्डिंग होंदी नां कोलेज होंदे नां इन्नी कोई फैसलिटिस होंदी जेह्ड़ी रूरल एरिया आस्तै जेह्ड़े बच्चे न उसी जुट्लाईज करियै और अपने करियर च उसी अपनान एह् फर्क होंदे मेन जेह्के ग्राईं और जेह्ड़े शैह्रें च रौह्नें आह्ले जेह्ड़े बच्चे न जेह्ड़े स्कूल जेह्ड़े बच्चे होंदे ओह्दे च एह् फर्क होंदा और सब तो बड़ी इंदे च फर्क ऐ तां ओह् ग्रांऽ दे जेह्ड़े लोग होंदे ओह् थोह्ड़े नी बड़े जादा गरीब होंदे ओह् उंदे कोल जादा मेन सोरस ऑफ इंकम इयै होंदा कि ऐग्रिकलचर ऐग्रिकलचर गै होंदा उंदे कोल जित्थमां दा थोह्ड़े बौह्त कमांदे न ओह्

क्रिकेट स्टेडियम होइया ओह् ते इक डवैल्प सीटी च गै होना उत्थमां दा बच्चा जिसलै खेलनें गी जंदा तां उत्थमां दा होर बड़े सारे बच्चे अट्रैक्ट होंदे ओह् अग्गैं शुरु करी ओ़ड़दे खेलना उनेंगी दिक्खी दिक्खियै होर होर बच्चे अग्गैं आई जंदे फ्ही अज्ज फ्ही स्टेट लैवल च खेलदे फ्ही नैशनल लैवल च खेतदे फ्ही इन्ट्रनैशनल लैवल च चली जंदे खेलनें गी लेकिन उऐ बच्चे जेह्ड़े रूरल ऐरिया च होंदे ओह् दिक्खदे जार इत्थें ते है नी इन्ना खास करियै कुश बी कोई ऐसा सिस्टम ऐ जिस नै असेंगी कोई खेलने आह्ला सिस्टम गै नी ऐ ओह् दिखदे गै रेही जंदे क्योंकि उंदे कल इन्नी फैसलिटी नी होंदी ओह् बैकबर्ड़ एरिया होंदे पिछड़े एरिया होंदे न ओह् तां करियै एह् मेन फर्क होंदा और सब तो जैादा जेह्ड़ी जेह्ड़ा मेन फर्क एह् होंदा कि जेह्ड़ा पिछड़े रूरल एरिया होंदे ओह् गरीब होंदे न उनेंगी बड़ी सारी चीजें दा पता नी होंदा लेकिन जेह्ड़े शैह्रें च लोग होंदे न तां उनेंगी हर इक चीज दा पता होंदा ऐ कुत्थें कियां टैकल केह् करना केह् नी करना एह् सबतो मेन फर्क होंदा ऐ